खाने के लिए मेरा पसंददार भोजन दाल बाटी चूरमा है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है एवं यह खाने के में स्वास्थ को कोई हानि नहीं होता है इस से स्वास्थ्य बनाओ बना रहता है इस प्रकार के भोजन को हम हफ्ते में एक या दो बार ही खाते हैं क्योंकि ये पचाना भी पड़ता है इस में बहुत सारा घी भी डलता है एवं जो दूध का खोवा बनता है वो भी चीनी रवा वग़ैरह और ये आटे का बनता है ओर इसे में दाल भी बनती है जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ होती है इस से हमें प्रोटीन एवं विटामिन ग्लूकोज वग़ैरह बहुत चीज़ प्रदान होती है इस लिए हमें ये भोजन बहुत ज़्यादा पसंद है ये यहाँ पर प्रसिद्ध है लोग बाहर बाहर से यहाँ हमारे यहाँ पर आ कर ये खाना खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है